हेलौ औ माबामोन औ बाल नोंसोरना फराय जोबबायदां मालाय ए थिउसनफोर लायो दां ए न'आवनो फोरोङो ए गावनो फोरोङो दां ए ओमफ्रायनो मा मा साबजेक्टखौ फरायजेनखो थाय ए जोंनियाथ' गैया नै दाबो फराय जेनाखै थिउसनाव थांदों थिउसन होयो ए औ औ होनब्लाबो हाखायोनदां नोंसोरना सिगांबो

सिगांबो फास जाबो जोबखादों ना ए मा मा दिबिसनाव फास जाबोयामोन थाय

मा होनदों मा होनदोंं ए औ थाखायो गावस्रा फरायनायाव ओमफ्रायनो मासथार औ सेलेबासफ्राखौ हरजोब खाबायने मासथारफ्रा फराय होजेनदो बिदिनो आसथे आसथेनो एसे एनै थिउसनफोरबो होदेरना हो मोजां रोंनायनि ए दे खस्थ' खालामनानै फोरोंदो होमब्लाबो इसे मोजाङैनो न'आवनो इसे एनै फोरोंदो फोरोंबानो इसे एनै फोरोंबानो हाखायोना गथ'फ्रा औ आरो मासथारफ्राबो स्खुलफ्राव नै मोजां फोरोंखायोना जोंनाथ' स्खुला फ्रायबेथखा नालाय औ मासथारफ्रानो मोजां फोरोंखायो ख्लासाव सानफ्रामबो एबसेन जाखाया दे बिदिब्लालाय दोननायसै दे